बाहर वाहरके खाना तऽ हमर तऽ इएह माननाइ छै बाहर वाहरके खाना पहली बात खाइएके नहि चाही आ बाहरके खाना काहेकि बहुत खराब होइत छै केहनो केहनो पुरान तुरान तेल से बहुत पुराना तेल रहैत छै आ एके गो नहि सही से बनल रहैत छै एको गो तेल एको गो पलेट किछु सही से साफ ओफ नहि रहैत छै बाहरके खाना तऽ एकदम नहि खाएके चाही इंसान बहुत कम खाएके चाही मतलब कि जानि बूझिके तऽ एकदम बहुत अधिक नहिए खायके चाही बाहरके खाना बाहरके खाना अगर जे खाए रहलो हन तऽ बाहरके खाना तऽ हमे शुद्ध शाकाहारी इंसान काहेकि बाहरके माँसाहारी आर बहुत अथी होइ जाइ छै बहुत तेल ओल मसल्ला ओसाला किछु माँस उँस खाइयोके नहि चाही किआकि दोसर जीबके मारि काटिके खेनाइ ईसब ईसब अच्छा बात तऽ नहिए छै आ हम शुद्ध शाकाहारी इंसान छियै काहेकि हमर घर मे सब शुद्धे सब शाकाहारी ही छथिन केओ भी माँस उँस या किछु भी नहि खाय छथिन इधर उधर बला चीज सब शाकाहारी छियै सब साग सबजी आर आराम से खाए छियै एकदम स्वस्थ छी माँसाहारी बला इंसान तऽ हमरा एकदम अच्छो नहि लगैत छै ओसब खाइयोके नहि चाही काहेकि मीट मुर्गा ईसब मछली ईसब नहि खाएके चाही दोसर जानबरके दोसर पशुके मारिके ईसब खायल जाइत छै ईसब अच्छा बात तऽ नहिए होलै ओइ लऽ हमे हमर घरमे एसेहियो ईसबके माँग नहिए छै कि सब शाकाहारी ही छथिन आ हमरा सबके बुझहू देखोके अच्छा नहि लगैत छै कि माँसाहारी केओ खाए आ बाहरमे होटल ओटलमे तऽ शाकाहारी भी ठीके छै माँसाहारी से बहुत अच्छा छै शाकाहारी बाहर होटल ओटलके लिए काहेकि माँसाहारीमे तऽ आओर पता नहि की की मिलाएके दै दय छै पता नहि चलतौ तोरा कोन मसाला कतेक दै दय छै कतेकके मसाला कोन चीजके माँस दै देलकौ ईसब किछु फिक्स नहि रहैत छै हमे देखलिए हन एहन एहन दू तीन गो लोग ओहि लऽ हमरा हिसाबसँ तऽ शाकाहारी ही ठीक छै हम शाकाहारी छियै बाहरके खाना नहिए खाके चाही रो खाए रहलहो शाकाहारी ही खाहो तोरा लऽ सही रहतै